अॼकल्ह पढ़ाई ॾाढी था कनि पिया ॿार सुठी सुठी डिग्रियूं ता हासिल करे अचनि पर उन हुननि जे हिसाब सां हुननि खे सुठी नौकिरी ऐं मिन्स पघार नथी मिले पई त असां ईअं था चऊं त सरकार बि हुन हिसाब सां पाण खे हैल्प करे थी पई थोरी सरकारु एॾी एडवर्टाइस डिस्मैंट करे ति पई त पाण खे सोशल मीडिया ते एक्टिव रहणो आहे अॼकल्ह यूटयूब ऐं इंस्टा ॾाढो तो हले पियो त इंस्टा ते केॾा माण्हू जाम त ॾाढी एडवरटाइज़ कनि पिया त पाण खे हुन ते एक्टिव रही करे ऐं उहे सभु ॾिसी करे ऐं नौकिरी ॻोल्हण जी कोशिश करणी आहे अॼकल्ह यूटयूब ऐं इंस्टा बि अहिड़ी त हलो पियो यूटयूब ते माण्हू पंहिंजो घर जो तव्हांखे जेको ईंदो हुजे घर में कुझ बि अचे थो त उहो तव्हां यूटयूब ते विझी करे ऐं तव्हां पइसा कमाए था सघो पिया तव्हांखे डांस थो अचे त डांस कयो अॼुकल्ह माइयुनि खे फुलको पचाइण थो अचे त उहो फुलको ठाहे करे बि विडियो ठाहे करे यूटयूब ते रखनि त हुननि खे पैसा मिली था सघनि पिया त ऐं हुन बारे में माण्हुनि खे ॼाण हुजणी खपे त पाण सभिनीनि खे इहे सभु एक्टिव रहणो आहे ऐं इहे सभु बेरोज़गारी कीअं घटि थिए ऐं जेका हेॾा पढ़ियलु आहिनि ऐं सुठी पघारूं मिली सघनि हुननि खे ऐं सुठो कमाए सघनि जेके केखे बि हीअं न लॻे की असां हेॾो पढ़ाई कई आहे असांखे कुझु मिले नथो त हिन जे हिसाब सां पाण सभिनीनि खे महिनत करे ऐं अॻियां वधिणो आह